बिहार शिक्षा प्रणालीमे सुधार करबाक लेल जे छलै हेँ पहिने हुनकर जे भी पदाधिकारी छथिन जे शिक्षा विभागसँ जुड़ल अछि हुनका करप्शनकेँ रोकबाक जरूरी अछि जाहिमे दिव्याङ्गके अनुकूल हुनकर जे आवास छै जेना हुनका बाइसिकिल योजना छलै हेँ से हुनकामेसँ खोजि खोजि कऽ हुनकर नाम चयनित कए कऽ हुनका ऊपर लऽ जा कऽ हुनका सभके बारेमे विशेष जानकारी लऽ कऽ जेना हुनका शिक्षामे दिक्कत भऽ रहल अछि कि अहाँकेँ बाइसिकिल योजनामे दिक्कत भऽ रहल अछि कि पेन्शनमे दिक्कत भऽ रहल अछि हुनका पुछबाक छै से हुनका लेल दृढ़ एकटा कमिटी बनाएल जायलथि जे कि अनकरप्ट रहए या जे भी कमिटी बनल अछि हुनकर करप्शनके रोकय लेल बनबाक छै उएहसँ सिर्फ अहाँकेँ विकलाङ्गके किछु भऽ सकैत छै